ॾिठो वञे त योगा अभ्यासु ऐं प्राणायाम इहे हिक ॿिए सां जुड़यल ही आहिनि नॉर्मल वे में जेॾीं महिल असां वियूं था पिया आसन में ओॾीमहिल पुठ खे सिधो रखी करे ऐं ध्यानु ॾियण जंहिं लाइ स्वांस ते कंट्रोल रखी करे ऐं जेको बि करण जी कोशिशि कयूं था पिया त हीअ सभु हिक ॿिए सां मिलियल ही आहिनि उनेसां जेको आहे भस्त्रिका कयूं था त उनमें असांखे ध्यानु केंद्रित केंद्रित करण में हिक सुठी मदद मिले थी पई ॿिया बि जेके आहिनि उहे प्राणायाम कयूं था अनुलोम विलोम या पंहिंजो हीअ पेट जे लाइ कंदा आहियूं उनमें असांखे जेको आहे योगासन सां गॾ ई माने मदद ई मिले थी पई त हीअ जेके आहिनि उहे सभु हिक ॿिए सां जुड़ियल ई आहिनि हिक शइ खे ॿिए सां अलॻि रखी करे ऐं सोचण हिनमें थोरो मुश्किलु थिए थो पियो इने करे मां त ईअं चवंदुसि त इन सभिनी जी हिक ॿिए सां जुड़ियल जेकी आहे उही प्रक्रिया हीअ घणो करे कम अचे थी